ناولس مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ناولس کافی بڑے ہوتے ہیں اور ان کو پڑھنے کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے عام طور پر آج کے دور میں ناولس پڑھنے کے لیے کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا